छओ चारि उन्नैस सए छओ चारि उन्नैस सए बियालिस छओ चारि चारि सात उन्नैस सए उन्नैस सए छियासठि आ सत्रह आठ उन्नैस सए निनानबे आ बारह दस दू हजार एक आर एगारह बारह दू हजार आठ